میں نے اپنے زندگی میں اب تک کی سب سے مشکل پکوان بریانی کی ترکیب آزمائی ہے جس کے اندر چاول وغیرہ کبھی گیلے ہو جاتے ہیں یا پھر کبھی کچے رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے کھانے میں زیادہ مزہ نہیں آتا اور اس کے اندر گوشت وغیرہ ڈالنے سے کبھی گوشت میں زیادہ مسالہ ڈل جاتا ہے یا پھر کبھی وہ کم گل جاتا ہے یا پھر کبھی زیادہ پک جاتا ہے جس کی وجہ سے بدمزہ ہو جاتا ہے اور اس طرح سے ہم اپنی بریانی کو صحیح ذائقہ نہیں دے پاتے اور اس کی ترکیب ہمیں بہت زیادہ مشکل لگتی ہے جس سے ابھی تک ہم نے بہترین سے بہترین بریانہ بریانی بنانا نہیں سیکھ پائے اور اپنے اس تجربے سے بہت کچھ سیکھا اور ہم نے بہت بہتری کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے اب تھوڑا تھوڑا بریانی بہتر بنانے آ سکتی ہے لیکن ابھی بھی بہت مشکل ترکیب ہے کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں لگتی ہیں جیسے کہ گرم مسالہ اور گوشت میں قسم قسم کے مسالے اور کھد بریانی میں تیل وغیرہ کا اک استعمال کس طرح سے کیا جائے یہ بھی بہت ایک مشکل ترکیب ہے جسے آزمانا اور جس کو اختیار کرنا بہت مشکل کام لگتا ہے اور یہ تجربہ بھی کچھ ایسا ہی ہے جس کو سیکھ کر کے بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا